अस जदूं पैह्लै साढ़े आस्तै विजयपुर जाना होऐ ते साढ़े आटो लग्गे दे अस आटो बिच्च जन्ने होन्ने आं ते हून ते काफी सारी लग्गी गेदियां बस्सां बी ते स्कूटरियां दो तिन्न टायरें आह्ले आटो बी हून बड़ी सुधिवा होई गेदी ऐ ते साढ़े बारी केईं बारी असें पैदल गै चली जंदे हे विजयपुर दो ढाई घैंटे सानूं लग्गी गै जंदे हे ते हून अस केह् करने होन्ने आं कि बस्सा जन्ने होने आटो जन्ने होन्ने ते केईं बारी साढ़ी ऐसी होंदी ऐ गल्ल साढ़ी ऐसी गल्ल होंदी ऐ कि अस ते चली पौने होन्ने आं ते हून असें जे बड़ी ब्रहाम्णा जाना होऐ ते बस्सा जन्ने होन्ने ते जे असें गी जाना होऐ जम्मू ते अस तां बी बस्स फड़ी लैन्ने होन्ने आं बस्स फड़ी लैन्ने होन्ने आं ते फिर अस चली जन्ने होन्ने आं ते दिल्ली जाना होऐ ते असें ट्रेन सानूं ट्रेन पर जाना पौंदा ऐ ट्रेन पर जाइयै ते अस फिर तोलै पुज्जी जन्ने होन्ने आं ते असें इ'यै गै ऐ कि असें बस्स होई गेई ऐ हून ते बायचांस मेरे कोल स्कूटरी बी है ते हून तां स्कूटरी बेहियै पुज्जी जन्नी होन्नी आं ते स्कूटरी पर पुज्जी गे मेरे इंदे कोल कार ऐ ते मेरे ब्रदर मेरे भ्राऽ कोल बी गड्डी रक्खी दी ऐ जे अपनी गड्डी कुदै नेईं जान होऐ ते असें गी फिर फोन करी लैन्ने होन्ने आं ते असें गी जाना ऐ ते फिर अस चली जन्ने होन्ने आं ते अस फ्ही चली जन्ने होन्ने आं ते अस बस्सा गड्डी च जन्ने होन्ने आं ते कन्नै आटो च बी चली जन्ने होन्ने आं ते साढ़ी हून काफी गड्डियां लग्गी गेदियां ऐं बजार च बड़ा समान खरीदने ताहीं होंदा ऐ ते अस ओह् समान खरीदी खरूदियै ते बापस आई जन्ने ऐं हून जि'यां असें दिल्ली जाना होऐ ते तां बी सानूं ट्रेन च जाने पौंदा ऐ ते ट्रेन च जाइयै ते तां बी सानूं ई ठीक चली जन्ने आं जियां साढ़ेआ सांबा जाना होऐ ते पैह्लें पैह्लें मैटाडोरां लग्गी दियां हां ते हून ते बस्सां लग्गी गेदियां ते हून अस बस्सें बिच्च बी चली जन्ने होन्ने आं ते जम्मू जाना होऐ ते ट्रेन च बी चली जन्ने होने आं ते ब ते बस्सा च बी चली जन्ने होन्ने आं हून जि'यां माता जाना होऐ ते तां बी अस माता जाना होऐ ते अस बस्सा च चली जन्ने होन्ने आं ट्रेन बी ट्रेन ट्रेन बिच्च बी चली जन्ने होन्ने आं स्कूटर पर बी नेईं जान होंदा ऐ की दूरा दा सफर ऐ ते अस नेईं पुज्जी सकने आं हून सारें कोल गड्डियां होई गेदियां घरा दियां गड्डियां ऐं ते फिर सानूं मजा आई जंदा ऐ ते जेह्ड़े असें चली जन्ने होन्ने ऐं ते अपने घरा कन्नै जाने दा किश मजा बक्खरा ही मजा ऐ मजा एह् ऐ कि सारे बोलदे बालदे जन्ने आं हून अस बस्सा बिच्च जाना होऐ ते कोई अपना निं लभदा ऐ ते फिर चुप्प चाप करियै अस चली जन्ने होन्ने ऐ ते घरै कन्नै जाना होऐ ते अस गल्लां बातां करियै जन्ने आं ते कन्नै अपनी गड्डी दा इ'यै फायदा ऐ कि अस कन्नै तोलै पुज्जी जन्ने आं ते कन्नै जित्थै साढ़ा मन करै ते अस रोकी बी लैन्ने आं रोक्कियै ते अस किश खाई पी बी लैन्ने ऐं ते पैह्ली पैह्ली दी गल्लां तुस छड्डी गै ओड़ो पैह्लें पैदल जंदे हे ते फिर स्कू आट क बस मेटाडोरां लग्गियां फिर स्कूटर लग्गे फिर गड्डियां लग्गियां फिर बस्सां लग्गियां हून ते सारे घर घर गड्डी रक्खी दी ऐ ते ताइयें तौले पुज्जी जन्ने आं ते जाइयै ते बड़ा मजा औंदा ऐ कुदै माता जाना होऐ चीची माता जाना ते ओह् सवां सौखा पुज्जी जाना होंदा ऐ हून मिं बी स्कूटरी ऐ में पंज दस्स मिंट लानी ऐं ते बजीपुर आई जन्नी हुन्नी ऐं बजीपुरा आनियै समान खरीदियै ते के किश खाई पीये ते चली जन्ने होन्ने ऐं ते घरा बिच्च बी सारे खुश रौंह्दे ऐ कि तौले आई जंदी ऐ अपना कम्म करना होऐ ते तां बी हून में कम्म करन जन्नी ऐं ते अपनी स्कूटी पर जन्नी ते पंदरें बीहें मिन्टें बिच्च घर आई जन्नी ऐं ते अपनी गड्डी दा इ'यै फायदा ऐ ते पैह्ले च ते हूनै च बड़ा फायदा ऐ